मिगी बड़ा किश पसंद ऐ सारें कोला जैदा शैल चीज राजमांह् चौल राजमांह् चौल मिगी इन्ने पसंद न कि जिस दिन घर राजमांह् बने दे होंदे निं अ'ऊं उ'नें गी त्रै दिन फ्रिज च लाइयै त्रै दिन उ'ऐ खंदी रौह्न्नी सवेरे शामीं उस राजमांह् च घ्योऽ पाना आहा भी जेह्ड़ा मजा औंदा उसी खानै गी ते ओह् सोआद गै अलग ऐ ते राजमांह् चौल खानै गी जेल्लै भी में श्रीनगर जाना ते रस्ते च पीढ़ा इक जगह् दा नांऽ ऐ उद्धर राजमांह् इन्ने जैदा मश्हूर न होर मिगी इन्ने सुआदले लगदे ओह् केह् करदे गर्म गर्म राजमांह् चौल च उनें देसी घ्योऽ पाए दा होंदा लेकिन लम्बा ते दूर दा सफर जेल्लै अस जन्ने ते उत्थै रुट्टी खानै गी मज़ा बड़ा औंदा ते ओह् जगह् इन्नी जैदा अच्छी ऐ ते राजमांह् उत्थै दे बड़े मश्हूर न ते बड़े बड़े दूरा लोक उत्थै औंदे खानै गी पीढ़ै राजमांह् खानै गी ते ओह् जगह् मतलब राजमांह् उद्धर दे बड़े फेमस न बाकी साढ़ा जेह्ड़ा डोगरा खाना इ'यै राजमांह् चौल अम्बल साग ढोड्डा साग बड़े किस्में दे न बड़े किस्में दे साग न जि'यां स'रेआं दा साग जि'यां स'रेआं दा साग पुन्नेआं दा साग मतलब साग ते बड़े किस्में दे न इत्थै ते बाकी होर बी 'इयां ते बाकी अस गल्ल करचै डोगरी चीजें दी कि अस होर डोगरे लोक केह् केह् खन्ने जि'यां अस आसरा खन्ने जि'यां अस सिबंलै दियां ककड़ियां होई गेइयां एह् चीजां साढ़े डोगरे साढ़े जम्मू कोला तुस बाह्र जाओ उत्थै निं थ्होनियां इनफैक्ट जम्मू निं थ्होनियां एह् कुत्थै थ्होनियां जि'यां साढ़े रियासी डिस्ट्रिक होई गेआ उधमपुर डिस्ट्रिक होई गेआ इद्धर ऐ थ्होंदियां एह् तुस इद्धरा बाहर जाह्गे सिंबलै दियां ककड़ियां नेईं थ्होनियां ते थ्होडियां बी ते काफी जैदा प्राईस दियां होंदियां अद्धे लोकें गी पता निं होंदा सिंबलै दियां ककड़ियां केह् होंदियां लेकिन उं'दी जेह्ड़ी सब्जी बनदी खट्टा पाइयै उं'दा कोई मकाबला गै नेईं ते बाकी आसरा होंदा ते कच्चे पपीते दा आसरा होंदा हा मेरी दादी बनांदियां हियां जदूं निक्के निक्के होंदे हे उ'नें बनाना चौलें दी खीर बनानी चौलें दी खीर निं चौलें दी कढ़ी एह् खीर आक्खी ओड़ेआ में नेईं चौलें दी कढ़ी बनांदियां हियां ओह्बी बड़ी सुआदली जां पपीते दा आसरा बनांदियां हियां क्योड़े दा आसरा बनांदियां हियां क्योड़ा लैने गी जंदे हे ओह् बनांदे हे तलड होंदे हे लग्गे दे तलड लोकें गी सेही बी नेईं सब्जी बनदी तलडें दी ऐज़ ए स्नैक खाई सकने अस उ'नें गी ते मतलब तलड जेह्ड़े बड़ी मैह्नत लगदी इ'नें गी तुप्पनै गी पैह्ले नंबर उ'नें गी गुड्डी गुड्डी बड़े मुशकल कन्नै थ्होंदे ओह् तलड ते ओह् खंदे हे अस मतलब मिगी इन्ने जादा बड़े जैदा पसंद न ते राजमांह् जेह्ड़े रुट्टियै दे बारै अगर मिगी पुच्छै कोई ते मिगी रुट्टियै बिच राजमांह् चौल बड़ा पसंद ऐ अम्बल बड़ा पसंद ऐ साढ़ा इ'यां बी एह् डोगरी फेमस फूड ऐ एह् मश्हूर खाना साढ़े डोगरें दा इ'यै जेल्लै बी कोई धाम धूनी होंदी किश बी होंदा कोई जग होंदा जां कोई शराध होंदे शराधें बिच बी इयै बने दा होंदा राजमांह् चौल खीर अम्बल अम्बल ते राजमांह् बनदे गै बनदे न मैक्सीमम जेह्ड़े साढ़े डोगरा लोग न ओह् अम्बल खंदे बाकी साढ़े इद्धर दी कलाड़ी बड़ी फेमस ऐ बड़ी मश्हूर ऐ साढ़े इद्धर दी रियासी दी लाओ कटरा दी लाओ ते सारें कोला जैदा मशहूर अगर कलाड़ी दी कोई गल्ल करै ओह् बांसै मोड़ दी कलाड़ी बड़ी मश्हूर ऐ कुतै लोक मैक्सीमम बड़े दूरै दूरै दे लोक औंदे उत्थै कलाड़ियां खानै गी ते कलाड़ी जेह्ड़ी होंदी ओह् पूरे दुद्ध दी बनी दी होंदी ते अगर तुस पानी पागे कलाड़ी निं बनदी ऐ कलाड़ी आह्ले पानी च प्योर दुद्ध बनदा ओह्दे कन्नै कलाड़ी बनदी होर कलाड़ी सेह्त आस्तै बी बड़ी अच्छी होंदी ते कलाड़ी बी मिगी पसंद ऐ जेल्लै बी अ'ऊं कुतै अग्गें पिच्छें जन्नी कलाड़ी जरूर खन्नी होर कलाड़ी नेईं साढ़े इद्धर गै थ्होंदी साढ़े जम्मू बिच गै बाहरें दे लोकें गी ओह्बी निं पता कि कलाड़ी केह् ऐ जि'यां जम्मू बिच कलाड़ी कुलचा थ्होंदा

ते बाकी होर तुसें गी सनाचै राजमांह् चौल दे बारे च ते अस्सर बग्गर दे राजमांह् बी बड़े अच्छे न ते उं'दे जम्मू बी ऐ उं'दे ढाब्बे खुह्ल्ले दे ओह् शायद रेस्टोरेंट होटल बी खोह्ले दा अस्सर बग्गर आह्लें ते राजमांह् चौल ते बड़े जैदा ओह् न ते बाकी पंजाबी हवेली दे राजमांह् चौल बी अच्छे न ते कढ़ी लाई लैओ तुस देहीं दी कढ़ी होंदी जेह्ड़ी कढ़ी होई गेई घियै दे कोफ्ते होई गे ते एह् जेह्ड़ियां चीजां न एह् साढ़े डोगरे लोकें दियां चीजां न एह् डोगरे लोक बड़े जैदा पसंद करदे इ'नें चीजें गी घर बनांदे खंदे खमीरे होई गे पैह्ले जमानै च केह् करदे हे लोक मेरी दादी अस निक्के निक्के होंदे हे ते उ'नें केह् करना तंदूर लाने तंदूर लाने ते इक दिन पैह्लें आटा गुन्नियै रक्खना आटा ओह्दे बिच बड़ा किश पांदे हे मतलब अम्बला निहां आटा करना जिसी आम्बला आखदे डोगरी बिच अम्बला आटा रक्खना भी ओह्दे खमीरे बनाने ते भी अस खमीरे खंदे हे खीरे कन्नै खाने असें जां फ्ही कढ़ी बनानी ते ओह्दे कन्नै खाने खमीरे अजकल ना इन्ना ओह् जमाना निं रेह्दा ऐ नेईं तां पैह्ले जमानै ओह् इन्ना पसंद करदे हे खमीरे खाना एह् चीजां जेह्ड़ियां बड़ियां बनदियां हियां घरें बिच ते अस खंदे हे खमीरे हो गे अम्बल अम्बले खमीरे ते जियां सत्तू होई गे ढोड्डा साग ढोड्डा साग ते बड़े गै किस्में दा साग होंदा साढ़े इत्थै इत्थै स'रेआं दा साग लाओ तुस आसरा ओह्का ओह्का मतलब बड़े बूह्टे पर साग होंदा जमीन पर साग साढ़े इत्थै साग बड़ा पसंद करदे साग ढोड्डा होई गेआ बाकी मक्कें दे आटे दे अस सत्तू बड़े पसंद करने ढोड्डे ते ढोड्डे सत्तूं बी बड़े पसंद करने लूनकी चाह् कन्नै सत्तू होई गे सत्तू इक अच्छे बी होंदे हैल्दी बी होंदे ते मक्कें दे होंदे जेह्ड़े मक्कें दे आटे दे बनदे जेह्ड़े सत्तूं ते पुन्नी पुन्नियै तवे पर ते सत्तू बी लोक बड़े पसंद करदे तुस प्हाड़ी लाकें च प्हाड़ें पर चली जाओ जेह्ड़े प्हाड़ी लोक होंदे ओह् इ'यै साग ढोड्डा खंदे जां भी सत्तू भुन्नियै खंदे चाही कन्नै ते जां भी राजमांह् चौल ते एह् साढ़े इद्धर दे जां भी एह् जेह्ड़ियां फेमस चीजां न बड़ियां मश्हूर चीजां न ते सारे डोगरे कोई बी ऐसा डोगरा निं ऐ जिसी एह् पसंद निं ऐ मतलब सारे लोकें गी एह् पसंद गै पसंद न ते इत्थै कोई बी ब्याह् कारज होंदा ते मतलब होर किश होऐ जां नेईं होऐ पर राजमांह् चौल अम्बल ते एह् जेह्ड़ा जरूर होंदा गै होंदा एह् जेह्ड़ियां त्रै चीजां होंदियां गै होंदियां ते मिगी बी राजमांह् इन्ने पसंद न ते मिगी अगर त्रै टाइम तुस राजमांह् देई ओड़गे में खुशी खुशी खाई लैन्नी बस राजमांह् होने चाहिदे हफ्ते दे अस दो बारी राजमांह् बनान्ने गै बनान्ने ते मेरा बस चले में रोज गै राजमांह् बनाई लैं मिगी इन्ने पसंद न